हमारे भारत में सब से ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा ही हिन्दी है और हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा भी हिन्दी ही है और हिन्दी भाषा ही ने ही हमें हमारे भारत राष्ट्र को साथ में सम्मिलित कर के रख रखा हुआ है और साथ ही साथ हमारी पौराणिक भाषा भी हमारी हिन्दी ही है यह भाषा संस्कृत से मिल कर बनी हुई है और यह भाषा हमारे पूरे सभी राज्यों में बोली जाती है साथ ही साथ कुछ राज्यों में इसका नवनी नवीनीकरण भी हो चुका है और साथ ही साथ भारत में मध्य प्रदेश राज्य में हिन्दी भाषा में पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बना जो सिर्फ़ हिन्दी भाषा में ही बात करेगा हिन्दी भाषा में ही पढ़ाया जाएगा जिसमें और हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा